हांवें वेगवेगळे खेळ खेळ्ळेले आसा पूण आजून पर्यंत म्हाका हो खेळ जो क्रिकेट आसा ताच्या बद्दल केन्ना अशें दिसलें ना की तो म्हाका लागून इमोशनल की दूख दुखोवपा सारको आसा कारण क्रिकेट हो जिकपा ना हारपाक असो खेळ न्ही हो खेळ जेन्ना खेळटा तेन्ना तुमी खूब नर्वस आसता कारण तुमी तुमच्या टिमीक लागून खेळटा आनी तुमकां अशें दिसता की आपल्याचेर आसा सगलें की कशें जिकयतलो आपूण म्हाज्या टिमीक तशेंच तुमी वेगवेगळे लॅसन शिकता कारण तुमी ह्या खेळाक इतलो मान दिता की तो खेळ तुमकां फुडच्या वेळी मदत करता कशा कसल्या कामां कारण तुमी खेळ हो पयलो प्रेम असो म्हणटात आनी तशेंच तुमकां तुमच्या मित्र हो मैत्रीण हेय जाता आनी तुमी त्या खेळाक लागून आनी उत्साहीत जाता पूण जसो वेळ जाता आनी तुमी गेले वय वाडटा तसो खेळ सुद्दा पयस वयता जशें शिक्षणाक तुमकां वेळ जाय पडटा तसोच खेळाक तुमी वेळ मेळोवपाक शकना ताका लागून तुमी मातशी खेळाक बद्दल आवड सुट्टा आनी तो खेळ तुमकां परत खेळपाक वेळ मेळना